गोंयान सगळ्या व्हडलें बिजनस ऑपोचुनिटी म्हणल्यार जमीन घेवपाची नॉर्थ गोवान किद्याक सोगले जाणा आतां थंय ट्युरिजम वाडटा सो सोगले भायले लोक येवन बोंगलो बांदपा सोदता आनी एक दोन दीस एज अ एक विक एंड कशें रावपा सोदता सो ताका लागून जर लँड घेतलें ना थंय लँडाचो प्रायज वाडटा आनी तितून किदें जाता की आमचे पयशेय वाडटा सो तितून बिजनस ऑपोर्चुनिटी इज वेरी गूड देर